हलो मैं उज्जैन आना चाह रहा था तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं उज्जैन कैसे आ सकता हूँ अच्छा और मतलब उज्जैन में घूमने की क्या क्या जगह हैं मतलब कितने दिन लगेंगे अगर मैं वहाँ पे आता हूँ तो कितने दिन तक मेरेको घूमने के लिए चहिए रहेंगे बट फिर भी कितने दिन लगेंगे दो दिन चार दिन अच्छा ऐसा और मतलब क्या क्या जगह हैं वहाँ पे घूमने की और मतलब ऐसा रहने वगैरह की कोई दिक़्क़त तो नहीं होगी वहाँ पे अच्छा अच्छा ओके ठीक है थैंक यू